हय हय किद्या कितले एक पायलू एक डबो काय पायल कितले किऱ्याक म्हूण जाय ते मिट मोटे काय बारीक दोनू जाय आं मिठ व्होडले न्हू आं हां व्होडले व्हडलो तीन साडे साडे तिनशी रुपया

धाकटो पांचशें म्हणजें मापाचें तें हें पायली एक शंबर रुपया दोनशें रुपया आसा पॅक्टींग मोटी पायली कितले आसलें तुका आं म्हणचो व्हडलो डबो जाय मागीर केन्ना जाय तर तो कमेन कितलें म्हूण उणें करपाचें धा रुपया म्हळें कमी करता बारीक मीट पळ ते आतां म्हारग आसा सगळ्याक मीठ न्हू बरें धा धाकटे बारकेले अळशी धरता आनी व्होडले मातशे चड धरता

आं तुका धाडपाचें घरा कडेन आं बरें धाडटा ताका हांव पॅकींग करून दवरतां फाल्यां सांजचें यो आनी किदें जाय ना ना मोटे मीठ आनी मोटे आनीक मोटेच्या मोटे मीठ जाय इतलेंच चल बरें तर